ह्म्म हैल्लो हँ हँ हँ कहू हाँ हमरा जयबाक छलए घूमय लए जायके छलए एक मइसँ दस मइ तक घूमय लेल जायके छलए हँ दिल्ली जायके छलए हमरा घूमय लेल

दिल्लीमे हमरा नोएडा छै ने नोएडा हमर डेरा अइ ओतय जायके अइ छलए हँ

अच्छा अच्छा तऽ ओहिमे कतेक की खर्च पड़तै ओ खर्च किछु विशेष नहि भेलै

अच्छा ह्म्म हँ हँ ओ बुझलियै लेकिन फेर कहियो कनी कोनो तरहसँ फेर कनी कम रहितै रेट कनी बेसी छै आओर अधिके दाम लैतय

ह्म्म ठीक छै तऽ एहिपर हम सोचैत छियै तऽ फेर हम अहाँकेँ फ़ोन करब हँ

अच्छा ह्म्म अच्छा लाल किला जे छै दिल्लीमे से केहन जगह छै

अच्छा अच्छा ह्म्म हँ ओ अक्षरधामके जे नाम लेलियै अहाँ से अच्छा अच्छा हँ नहि पुछलहुँ जे हम जे अक्षरधाम जे अहाँ कहलियैए से केहन केहन तीर्थ छै से पुछलहुँ हेँ अच्छा ह्म्म

अच्छा ठीक छै